हँ हेलो राम राम सर कहियौ आओर सभ हर हर गङ्गे की हालचाल यए तब अपन चलैए ओतय तऽ एखन दसो बीसो सालसँ पन्द्रह सालसँ हमसभ ओतय छी लागल काम काज चलि रहल यए नहि आब तऽ बहुत चेँज भए गेल अहाँ कहिआ एलियै रहए दस पन्द्रह साल पहिने एलियै रहए आब तऽ अपनोसभ अबियौ कहिओ घुमै फिरैलए देखियौ सगरे कऽ गङ्गा नदी पूरे तरहसँ साफ भए गेलै हेँ पहिने जेना नहि छै कचरा कतहु हँ हँ उएहमे छी आब तऽ सरकार ततेक काम दए देलकै ने पहिने जेना समय मिलैत रहै तऽ गामो घर आबैत रही घुमैलए आब तऽ सरकारकेँ लए कऽ घूमब फिरब सभ बन्द जे ई फिङ्गर सिस्टम कए देलक यए ने आब तऽ ई अँगूठा लगाबू सुबहसंँ सरकारीमे तऽ आब इएह ने दिक्कत यए हँ तऽआबू

हँ हँ हँ से तऽ छै

अपन बुझियौ तऽ तन मन धन से उएह सेवामे एखन लागल छी एखन तऽ सफाइए चलैत छै हँ एखन तक तऽ सफाइए चलैत छै नहि नहि घाटके सफाइ होइत छै घाटके लोकके नहि आब ओ समय चलि गेलै आब तऽ बुझियौ ने आब ओ अहाँ तऽ कहिआ एलियै रहए आब एबै ने तब अहाँकेँ पता लागत आब तऽ पूरे सिस्टमे चेँज भए गेलै हेँ आओर सभ

नहि ओहो एकटा यए इएहमे लागल

हँ हँ

हँ से तऽ हेबे करए आबू हँ से तऽ यए से परिणाम मिल रहल यए आब देखियौ कोनो भी चीजके तऽ धीरे धीरे परिणाम मिलैत छै ने आब एकेबेर चाहबै जे परिणाम मिल जाए से तऽ नहिए ने आब देखियौ जे करए ठीक छै तब एक दिन आयब ने ठीक यए राखू तऽ प्रणाम